हैलो आप जैन ब्रदर्स से बात कर रहे हैं वह मुझे कुछ इस्टेशनरी का सामान लेना था तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या प्राइज वगैरह जैसे मुझे पेन्स लेने हैं टेप्स लेने हैं मुझे पेन्स चाहिए टेप्स चाहिए सिजर्स चाहिए और पंचिंग मशीन्स चाहिए हाँ मुझे ग्लिटर पेन्स चाहिए थे और उसमें मुझे मतलब सारे कलर्स चाहिए तो उसका वह पैक कितने का पड़ेगा

अच्छा तो मतलब फिर भी अगर मैं कितने पैकेट्स लूँगी तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा अच्छा ठीक है और बाकी चीज़ों में अगर मैं बात करूँ सीजर्स वगैरह में और टेप्स वगैरह में टेप तो मुझे वही कलर्ड जो आते हैं ना ग्लिटर वाले वही चाहिए तो उसमें उसका भी मुझे सारे ही कलर्स का ही पैक चाहिए तो वह कितने का मिलेगा

हाँ तो उसमें सारे कलर्स अवेलेविल हैं ठीक है तो वह कितने का वह कितने का पड़ेगा अगर मैं उसके पैक्स लूँ तो ठीक है और सिज़र और पंचिंग मशीन अच्छा और सिज़र अच्छा तो अगर मैं ओवर ऑल इतनी सारी चीज़ें ले रही हूँ तो मुझे और कोई डिस्काउंट मिल सकता है क्या अच्छा तो पेमेंट मैं कैसे करूँ ऑनलाइन कि ऑफलाइन अच्छा ठीक है तो फिर उसके लिए क्या मैं क्यू आर वगैरह भेज दूँ आप मेरा डीटेल्स लिख लें ठीक है और डीटेल्स वगैरह आप मेरा नाम लिख लीजिए और यह सब चीज़ें लिख सकते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए होम डिलीवरी हो जाएगी क्या मेम ठीक है तो मैं एड्रेस भी आपको व्हाट्सअप कर दूँगी आप अभी यह सब लिख लीजिए कि मुझे क्या कितना चाहिए पेन के मुझे तीन पैकेट्स चाहिए और टेप के मुझे दो पैकेट्स चाहिए जिसमें सारे कलर्स होने चाहिए पंचिंग मशीन एक चाहिए और एक सिज़र का पैकेट चाहिए बस ठीक है और मेम डिलीवरी कब तक हो जाएगी कल तक फिर भी आप एक टाइम बता दीजिए ठीक है मेम